اُتّر پردیش میں مرکزی ثقافتی اثرات جیسے مذہب زبان تاریخ وغیرہ ہیں جو اُتّرپردیش کو متاثر کرتے ہیں جیسے مذہب نمبر ایک مذہب مذہب نے اُتّرپردیش کو بہت متاثر کیا اس کی ثقافت کو بڑھایا خاص کرکے ہندو دھرم کی پوجا تقلید یہ ساری چیزیں ہیں جو ہندوستان کی ثقافت پر بڑا اثر ڈالتے ہیں نمبر دو زبان ہے زبان ہندی اور اردو اُتّرپردیش کی مرکزی زبانیں ہیں یہ جو زبانیں ہیں لوگوں کے درمیان کام کو آسان کرتے ہیں اپنی بات کو ایک دوسرے سے اچّھی ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو اچّھی طریقے سے سمجھا سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں ان کے کام میں آسانی پیدا کرتی ہے کچھ لوگ جو ہندی سمجھتے ہیں ان کو ہندی میں بہ آسانی سمجھا سکتے ہیں کچھ لوگ اردو سمجھتے ہیں ان کو بآسانی اردو میں سمجھا سکتے ہیں اس کے ذریعہ ان دونوں زبانوں کے ذریعہ بہت زیادہ ثقافتی اثر پیدا ہوتا ہے اور ان کے درمیان بہ آسانی کوئی کام ہوسکتا ہے تاریخ تاریخ نے بھی ہندوستان کے جو اُتّرپردیش میں ثقافتی اثرات ڈالے ہیں اس میں ہندوستان ہندو اور مسلموں کے درمیان تال میل کو بڑھایا ہے جغرافیہ ہندوستان کے جغرافیائی ماحول پر بہت اثر ڈالا ہے جیسے کہ کھیتی وغیرہ ان کے اندر ہر موسم کے اندر الگ الگ طرح کی کھیتی ہوتی ہے اور جو لوگوں کی زندگی کو متاثر کرتی ہے